क्या मेरी बात स्विग्गी वाले भैया से हो रही है भैया मैंने क्या अभी खरीददारी करी है स्विगी से तो उसमें मैंने कार्ट में दो चार आइटम डाले हैं तो दो चार आइटम जो है मै चाहती हूं कि आप उन्हें हटा दीजिए क्योंकि मैं उन्हें खरीदना नहीं चाहती हूँ जी बिल्कुल आप उन्हें हटा दीजिए क्योंकि वो आइटम अब मै खरीदना नहीं चाहती हूँ तो कृपया करके आप उन्हें हटा दीजिए मेरे कार्ट से जी बिल्कुल धन्यवाद